جی بولیے جی کار میکینک سے بات ہو رہی ہے بتائیے

اچھا اچھا اچھا اچھا کون سی کار ہے آپ کی اچھا اچھا ہو جائے گا تو یہ سب اتنا جو آپ کام بتا رہے ہیں اس کا خرچہ آئے گا کم سے کم آپ کا دس سے پندرہ ہزار

ڈسکاؤنٹ کم کر کے ہی بتایا ہوں ہاں جو بھی کام ہوگا سب نیا ہوگا آپ بے فکر رہیں کام اچھا ہوتا ہے گارنٹی ہوتی ہے اتنا سب کام کرانے کے لیے آپ کو گاڑی چھورنی پڑے گی ٹائم لگے گا دو دن میں دو دن اچھا چلیے لے کر آئیے میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے جلدی کروا دوں آپ کا کام اور تو کچھ نہیں کرانا ہے اچھا ہاں اچھا آپ منڈے میں بالکل صبح ہی لا کے دے دیں تاکہ ہم جلدی سے جلدی اس میں کام کرا کے شام تک آپ کا کر دیں منڈے ہاں صبح کے وقت لے آئیے تاکہ یہ کام جلدی سے جلدی ہو جائے آپ کا کرا کے دے دیں گے جتنا اور اور سب باقی سب ٹھیک ہے نا اس میں کچھ ٹائر وائر نہیں بدلوانا چلو ٹھیک ہے میں چیک کر لوں گا اگر کچھ اور ہوگا تو صحیح کر تو منڈے کو آپ لے آنا ٹھیک ہو جائے گا

ٹھیک ہے شکریہ